हा हा मूंखे न भाऊ आइसक्रीम ऑर्डर करिणी आहे ऐं मूंखे रेट खपे ॿ टे फ़्लेवर खपनि स्ट्रॉबेरी खपे हा स्ट्रॉबेरी खपे अछा ऐं तुंहिंजी बटरस्कॉच खपे ॿी चॉ हा चॉकलेट आइसक्रीम ऐं वनीला फ़्लेवर ॿियो हा ऐं ऐं केक खपे

पर मूंखे स हा सॼो मतिलबु फ़्रेश आइटम खपे फ़्रेश हुजे त मां वठंदीसांव न त पोइ मां न त वापसि करे छ्ॾींदीसांव पहिरियों त इन लाइ मां ॿुधाए छॾियां हा हूं अछा ओके ठीकु भले भले तव्हां टाइम वठो पर मूंखे शइ सुठी खपे अगरि सुठी शइ हूंदी न हा सुठी शइ हूंदी त मां तव्हांखे जामु कस्टमर मोकलींदीसांव ठीकु भाऊ मूं बि तव्हांजो नालो ॿुधो आहे तॾहिं तव्हांखे ऑर्डर ॾिनो हा त जहिड़ो तव्हांजो नालो ॿुधियो आहे न उहा ई शइ ॾिजो ठीकु ठीकु ठीकु ओके भाऊ ओके हा हा हा एड्रेस मां तव्हांखे वाट्स अप कयांव थी ठीकु हा ठीकु ओके